मैं सोच समझ कर तय करता हूँ कि मैं ड्रा करना चाहता हूँ और मैंने कई या थीम हैं जो उनपे ड्रा करना पसंद करता हूँ जैसे कि मैं मानव का चित्र बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ